मैथिली भाषा जे छै संस्कृत आओर अङ्गरेजी भाषासँ बहुत सरल छै आओर हमर मातृभाषा छै आओर संस्कृत भाषा जे सब छै ओ वर्डसब बहुत कठिन छै आओर बहुत आदमी बोलै भी नहि सकै छै संस्कृत भाषाके आओर अङ्गरेजी भाषा भी छै जे ओकरो बहुत आदमी नहि बोलै सकै छै ओकरो बहुत मुम्बइसँ कलकत्तासँ आदमी अङ्गरेजी बोलै छै वहाँसँ जे गाँव आबै छै तऽ सब आदमी जे आबै छै ओ मैथिली तुरन्त सीखि जाइ छै आओर मैथिली सुनैमे नीक भी लागै छै मैथिलीके भाषाके प्रयोग बहुत सब गाँवके आदमी करै छै आओर नीक लागै छै सुनैमे अच्छा लगे छै बहुत बाबा सब मम्मी पप्पा सब मैथिली भी तुरन्ते सीखि जाइ छै वही संस्कृत आओर अङ्गरेजी भाषा नहि सीखि पाबै छै किएने कि संस्कृतमे आओर अङ्गरेजीमे वर्डसब बहुत कठिन छै आओर अङ्गरेजीमे भी बहुत बड़ा बड़ा सब वर्ड छै जेकि गाँवके आदमी सबसँ ई सम्भव नहि हो पाबि रहल छै संस्कृतमे भी गाँवके आदमी अधिकतर बोलऽ नहि पाबै छै थोड़ा थोड़ा ही बोलऽ पाबै छै वही मैथिली भाषा इतना अच्छा भाषा बोलै छै कि थोड़ा सा भी सुनै छै ने तुरन्त मन अच्छा लागै छै आओर तुरन्त सीखि जाइ छै बोलैलए